हैलो तव्हां साईं ट्रैवल्स कंपनीअ मां था ॻाल्हायो मूंखे हिकिड़ी कार खपे जबलपुर में मुंहिंजे भेण वटि मुंहिंजा माउ पीउ रहियलु आहिनि उन्हनि खे हिते कटणीअ में छॾिणो आहे ऐं अघु घणो चारि हज़ार चारि हज़ार त वधीक आहे पोइ दफ़े त मां एसी कार घुराई हुई अढाइनि हज़ारनि में हिन वार चारि हज़ार त मूंखे वधीक था लॻनि आहिनि बि वॾा सॾा बुज़ुर्ग हिसाब सां थोरो घटि करे वठो न टे त ठीकु आहे हा ठीकु आहे मां टे हज़ार ॾींदीमांव ऐं ड्राइवर जो नंबर ॾिजो न मुंहिंजा माउ पीउ ॿुढा आहिनि ऐं मोबाइल न हलाईंदा आहिनि ड्राइवर जो नंबर हूंदो मूंखे त थोरी थोरी देरि में मां पंहिंजे मोबाइल सां फोन करे हुननि खां पुछी वठंदमि त जीअं आसानीअ सां मुंहिंजे घर ताईं पहुचनि अची ऐं सुठे सां पहुचनि ठीकु आहे